लोमजायो साजायोबा जोङो बेसेबांबा गोलाव लामा एम्बुलेन्स लिंहरनांगौ जायो जों गोदोनि बोथोरावथ' एम्बुलेन्स गारि फन नाम्बार गैया जोंनि थाखाय फन नाम्बार गैया फनबो लानो रोङा जाम्बि जामबा बोथोरमोन बेसे गोलाव लामा जागोन क'क्राझारसे जोंनिसेआव बेसे गोलाव लामायाव जों लिंहरनो हागोन फैनो हागोन ना हाया एम्बुलेन्स गारिआ दुइ माइल तिन माइलबाबो फैनो हागोन क'क्राझारसे लामायाव दुइ तिन माइल जायोबा फैनो हागोन एम्बुलेन्सजों गोब्राब जादों गोब्राब जानाय समाव थाबैनो फैनांगोन लोमजानाय साजानाय बेमारा बारा जालाङोबा लाखिनो हानाय नङा लोमजानाय साजानायखौ सिगांनिफ्रायनो नायबोबाय थानाय हामा हामा जानायावहाय जोंहा बिमलखौ अजा डक्ट'र हमबाय डक्ट'र हमसैआवबो हमाखै खोमा बेसेबांबा गोबाव अजा नायलाय डक्ट'र नायलाय नायबाय बेमारा बारानिफ्राय बारा जालांबाय डक्ट'रनाव एम्बुलेन्स गारिखौ लेंहरबा गाहाम जासिगोन नामा गाहाम बेखौ लेंहरबा गाहाम जासिगोन थाबैनो लिंहरनानै फन हरनानै लिंहरदो मालायनि फन लानानै नाम्बार लानानै थाबैनो लिंहरनो हासिगोन फैनो हागोन हाया बेसेबांबा बेसे गोलाव लामा खय माइल जायो क'क्राझारसिमलाय क'क्राझार हस्पितालाव लांनांसिगोन बेमारा बारा जाबाय बेमार बारा जानायखौ थाबैनो लाना थांनांसिगोन बेसेबां बेसे थाब सफैबा गाहाम जागोन गाहाम जानायाव मोजां जायोबा मोजाङै जों मोजां मोनगोन बिजि डक्ट'र डक्ट'रनि सायाव मोजां फाहामना होयोबा मोजां जागौमोन अजा हमसेआवबो हामाबा डक्ट'र गाहायनाव जों लाङोबा मोजां जायो मुलि मोजां मोनजायोबा मोजां जागोन गासैबो सेलाइन थेलाइन होनानै होनांगोन मुलि मोजां दौनानै होनांगोन बेसे बुंनायबावनो हाला जोङो थाखा फैसा खारजोब्बाय सिगांनिफ्रायनो अजा डक्ट'र जायगानि नायनानैनो डक्ट'र अजा हमनानै थाखा फैसा खारलांजोब्बाय थाबैनो लांनांसिगोन सोरनावबा बिदिनो दाहार लानानैबाबो जों डक्ट'रनाव लाङाबा जानाय नङा थाबैनो थाब सहैयोबा मोजां जागोन बेमारनि थाखायनो ओंखाम ख'हाबा दै ख'हाबा जाबाय सासेखौ फाहाम बेमार नायनायावनो जोंबो दुर्बलसो जानानै थानाय जाबाय बेसेबां साफा बेसेबां आदर खालामबावनो मोजां अननानै नायनानै हरदो डक्ट'रआ मोजाङै मोजां नायनानै हरदो बिजि होनानै हरदो सेलाइन होनानै हरदो थाबैनो मोजां नायनानै हर एसे नायनो हायि ओंखाम खहाबै दै खहाबै जालांबाय जोङो मोजाङै नायनानै हर मानि थाखाय मा बेमार जादों मा आजार खबर हमनो हायासै बे बेमारखौ मोजाङै खिन्थाना होनांगोन मा बेमार मोनदों बेमारखौ मोजाङै सिकित्सा खालामनानै खिथानानै होनांगोन बबे जायगानिफ्रायबा बेमार लोगो मोनखो खस्थ' खांनायावबो मा बेमार जाखो हमनो हायासै एसेबां बेमार जादों मानि थाखाय

हमनो हाया अनेकथा डक्टटर कथ' हमबाय जों फाहामनो गोसो दं मानो फाहामा मानसिनि जिउखौ जेरैबाबो बासायथारनांगोन